न'आव गंसे बिबार बारिखौ सामलायनोबा बेसेन गोसा समय नांगौ जानानै फैयो मोनसे बिबारखौ गायनायाव गायनायनिफ्राय फोथांजासिम बिबार बारजासिम जोथोन लानांगौ जाहैयो फांसे बिफांखौ गायनायाव सामलायनाया बेसेन गोसा गोरलै बिफांनिफ्राय गायनानै बिबार बारजासिमाव जोथोन लानांगौवा बेसेन गोसा खामानि जानानै फैयो बिबारखौ फोथांनायाव बिबार बारजासे जोथोन लानांगौ जाहैयो हाग्रा फुनांगौ जोथोन लानांगौ गायनायनिफ्राय देरजासे एम्फौ एनला जानाय बायदि हाग्रा फुनाय बायदि खामानियाव नांथाबनानै थानांगौ जायो बिनि थाखाय फांस मोनसे गंसे बिबार बारिखौ सामलायनोबा बेसेन बेसेन गोसा समयखौ नांगौ जानानै फैयो